असांजे शहर में ॾाढा सुठा डॉक्टर आहिनि जेके पक्षियुनि जी देखभालु ॾाढी सुठे सां सुठे नमूने कंदा आहिनि असां हिकिड़ी गांइ पाली आहे हूअ गांइ असांजी वेचारी बीमार थी पई ही त असां डॉक्टर ॾिए वठी वियासीं ॾाढो सुठो उपचारु कयंई डॉक्टर ए साईं गांइ थकजी पवंदी रोज रोज वेही रहंदी हर हर वेही रहंदी मिंट मिंट में वेही रहंदी थकिजी करे पोइ असां हुन खे सम्झायोंसीं बई हिन खे गोॾनि में शाइदि हिक तकलीफ़ आहे असांजे डॉक्टर ॾिए वठी विया हुआसीं असां डॉक्टर हुननि खे कैलशियम जी दवा हुननि डॉक्टर असांखे सुझायो त हिननि खे कैलशियम जी कमी अथसि जंहिंजे करे हीअ वेचारी वेई थी रहे हर हर ऐं वेचारी ॾाढो तकलीफ़ में हुई हुन ई डॉक्टरनि जी दवा सां ठीकु थी वई पर हुननि डॉक्टरनि सुझायो त भाई हिन खे कैलशियम जी कमी अथसि हिननि कैलशियम जी दवाऊं ॾिनऊं हिक इंजैक्शन बि हुननि खे ॾिनऊंसि त भाई जीअं गांइ हली फीरी थी सघे हाणे असांजी गांइ ठीकु थी वई आहे ऐं गांइ ते कुल ख़र्चो असांजो लॻभॻि टी हज़ारे जे आस पास थियो डांय गांइ असांजी वेचारी वची वई न त कैलशियम जे हिसाब सां ॾाढी वेचारी कमजोर थी वई हुई जंहिंजे करे वेचारी उथी वेही बि न पई सघे पई असां अगिलो ट्रीटमैंट त हुन खां हीअं आहे की बई असां हुन खां लॻभॻि ट्रीटमैंट ॾेखाईंदा ई रहंदा आहियूं कराईंदा ई रहंदा आहियूं पर लॻभॻि टे महीना थिया आहिनि असां हुन जो ट्रीटमैंट करायोसी हाणे असांजी गांइ ॾाढी स्वस्थ्यु आहे ॾाढी ख़ुशि आहे ऐं असांखे खीर बि पूरो ॾींदी आहे ऐं असां हुनजो खीर पाण घर में बि इस्तेमाल कंदा आहियूं ऐं अगरि बचंदो आहे त असां ॿाहिरि बि हुन खे वापारींदा आहियूं त भाई थोरा खीर बचो आहे त हुनजे हिसाब सां वापार कंदा आहियूं